हां हॅलो हां हें गो राजेश कसो आसा हय बरो आसा पत्तो ना तुगेलो आं कामांनी हय ताका लागोन हांव फोन करता न्हय तुका केन्ना सान तूं रिसीव करना किदें करना कांय कॉन्टेक्ट ना म्हणून हय हांव एक पावटी गेल्लो तूं पावलो ना तर थंय हय हय हय आं आं ल्हान हय हय खूब पळोपा सारकें हय थंय पळोपा सारकें खूब किदें आसा आं हय हय हय मागी ती सायडीच्यान तळी बी आसा हय हय हय बारके आसा बारीक आसा आनी कोण कोण न्हावपा बी वयताले मरे थंय हय हय केन्ना प्लॅन करात मरे तूं बिजी न्हय

हय आमी दोगांय गेल्यार हय सगले सामके हय तरी आसतना ग्रुपां हय हय ग्रुपां मेसेज केल्या बरी हय हय मागीर थंय हय हय जाता पयलीं थंय फस्ट बेताळाच्या देवळा गेले मागीर बाकीच्यो थंय लागीं आसा न्हय त्यो प्लेसीस हय हय करया तें हय हय ताका बी कॉन्टेक्ट कर हय ग्रुपा मेसेज केल्या आनी कळट न्हय तेमकां नाजाल्या हय हय ते येना जाल्या आमी सुद्दां या हय हय हय हय जाता हय हय हय आतां ह्या दिसां हय ह्या दिसा प्लॅन कर तर हय हय हय जाता हय हय हा हा बरें न्हय आं बरें आसा न्हय आं बरें बरें बरें